मोनसे समाव जेब्ला आं फरायगासिनो दंमोन फरायनाय नागारनानै आङो सानबाय माबा मोनसे खालामनांसिगोन माबा मोनसे खालामनानै जानांसिगोन दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै आङो बहुद सिन्था खालामबाय ओमफ्राय दखान होनायनि मोनसे माबा लाबाय आरो आं थांखि लाबाय बे दखान होयोबाथ' थाखा फैसानि जेंना जायो बे थाखा फैसानि थाखाय अनेक सिन्था खालामनांगौ जानानै फैयो बिदिनो सोरनिफ्रायबा मदद लानानै बा सोरनिफ्रायबा परामर्स' लानांबाय दा बिदिनो बिजिनेसखौ मावबाय आरो मावै मावै मावै मावनानै आंदा मथा मथि फन्द्र' बोसोरसो जाबाय दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ माने खुब खस्त' खालामनानै सामलायनांदों आरोखि दखानखौ खुलि जेननायाव दा बिदिनो बयबो आं सानो थारमाने खामानि मोनसे मावोब्ला जेंनाया जाखायो दा बे जोंनि जेंनायानो जाहैबाय थाखा फैसा थाखा फैसा थायोबानो सब खिसु जायो दा बे जेंनाखौ बोस्रांनोब्ला एसे गावनो गाव खस्त' खालामनांगौ जायो बे खस्त' खालामानायनि फिथाइखौ बे उनावसो मोनो आरोखि